जय झूलेलाल मूंखे ॿाहिरि विदेश में वञिणो आहे इंटर्नशिप करण लाइ इन जे करे मूंखे पासपोर्ट खपे पासपोर्ट लाइ मूं वटि स्कूल जो सर्टिफिकेट आहे फोटोस आहे ऐं मूंखे बि पासपोर्ट लाइ मूंखे तयारी करिणी आहे मूंखे ॿाहिरि वञिणो आहे त महिरबानी करे मूंखे ॿुधायो त इन में अञा ॿियां कहिड़ा काग़र खपनि छो त मूंखे पासपोर्ट ईंदो त पोइ मां वीजा जे लाइ चवंदसि तंहिंजे करे मूंखे महिरबानी करे ॿुधायो त इन में अञा कहिड़ा काग़र खपनि